आङो खामानियावथ' गोरोन्थिखौ मावनाया मावदोंमोन माने आं उन्दै समाव

माने आं माने बैसो जायि समाव सासे हौवानाव थांदोंमोन नाथाय आंखौ बिमा बिफाया हाबा जानो होननानै थांदोंमोन आरो बिमा बिफाया आंखौ माने हाबा जानो टाइम जायाखै होननानै आंखौ लायफिनदों आरो दा बे लायफिननानै लायफिननायनि गेजेरजों आंखौ गोबां बिमा बिफाया बुजाय आजाय खालामबाय आं बेनिफ्राय बुजाय आजाय खालामनायनि बेलायाव बुजिनानै आङो दा बुजिनो मोनबाय आरो आङो माब्लाबाबो बेफोरबायदि खामानिखौ मावला होननानै सानबाय आरो दा आङो मोजाङै फरायबाय फरायनानै आङो ग्रेजुवेट खालामनो हाबाय दा बिदिनो आङो मोनसे पारट टाइम खामानि मावनानै थाबाय आरो नोंगौ उन्दै जोङो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे खामानिखौ जोङो बुजिस्लु बुजिस्लाबैयाव बा हमस'हायैफ्राव मावफ्लाङो आरो दा आङो बिमा बिफानि बुजायनाय मोननानै बा रायजो राजाफोरनि बुजायनाय मोननानै आं दा बेफोर गोरोन्थिफोरखौ बुजिनानै बुजिनो हानाय जाबाय आरो आरो आं माब्लाबो जिउआव बेफोरबायदि गोरोन्थि खामानिखौ मावला होननानै साननाय जाबाय आरो बेफोरनोसै